हां जी में नां सेबें दिया पेट्टियां चाही दियां हियां सेब चाहिदे हे अच्छे शैल होन जेह्के हां खराब खराब नीं हां जी तीन पेट्टियां जां दो पेट्टियां हां हां इ'यां ते लेई लैगे पर साफ होने चाहिदे शैल होने चाहदे बेई शैल सेब होन खराब सेब होन जां बई सड़े सुड़े दे होन जां कोई होर इ'यां खराब होन शैल होन मिट्ठे सेब शैल इ'यां हां शैल

अच्छा अच्छा इ'यां चाहिदे पेई असें शैल सेब होने चाहिदे एह् नीं पेई तुसं इत्थु'आं लेदे न जां बाह्रा मंगोआए न

अच्छा हां शैल होन शैल होने चाहिदे हां शैल होने ते हां रेट बगैरा केह् ऐ इं'दा हं ठीक हा शैल होने चाहिदे हा शैल सेब चाहिदे तां गै तुसेंगी फोन कीता माहां शैल सेब थ्होई जाह्न ठीक ऐ आ आ आं साफ गै अग्गुआं बी तुंदे कोलां लैन्ने आं ठीक गै होंदे उन जेह्के लैने शैल गै होने चाहिदे खराब नीं होने चाहिदे हां ठीक ऐ हां में हां में हां आपू होंग दिक्खियै शैल लैने इ'यां नीं लैने हैन केह् ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही इ'यै दो तीन तीन पेट्टियां गै लैनियां जैदा नीं तीन पेट्टियां हां हां ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ